हैलो हैलो नमस्ते भैन जी ना ना आं जी ठीक ना ना क्योंकि में इद्धर रियासी आई दी ते इद्धर केह्ड़ा केह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा फेस्टीवल मनाया जंदा में इद्धर हिमाचल दा अच्छा अच्छा ते एह् जेह्ड़े नराते होंदे एह्दे च केह् करदे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा होर कोई ध्यार जेह्ड़ा मनाया जंदा होऐ दिवाली ते होई ऐ देआली ते हर जगह मनाई जंदी ऐ अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ फिर तुसें इन्नी जानकारी दित्ती थैंक यू